बिरोंदामिनारि आरो समाजारि बिजों आरो अनलाइन दान्स टिउथ'रियेल बायदि मोसानायनि फोरोंथायफोरा मोसानायनि दारिमिनखौहाय मोजाङैनो गोहोम खोख्लैदों मानोना जुदि सोरबा सासे सोलोंसाया जुदि सो बबेबा दाबसे जायगा एबा अबेबा ख'ना जायगानिफ्राय सोलोंनो गोसो दङब्ला बियो जायगायावहाय फैनो हायै जायो नाथाय नैबे फैनो हायैनि थाखायहाय बे गथ'आ गावनि जे सोलोंथाइ माने माने मोसानायनि सोलोंथाइ लानाय एबा लानो हास्थायनाय बेखौ फेलें जानांगौ जायो नाथाय जेब्लानाखि जोङो अनलाइन दान्स टिउथ'रियेल जायो अब्ला बे गथ'आ गावनि मबाइलआवनो एबा लेफटपफोरावनो माने नेटवार्क कानेकसन खालामनानै मोजाङैनो मोसानायखौ सोलोंनानै लानो हायो बेनिखायनो बिरोंदामिनारि जेरैहाय समाजारि बिजों आरो अनलाइन दान्स टिउथ'रियेल टिउ टिउथरियेला जोंनि समाजारि मोसानायावहाय मोजां एबा गाहाम गोहोम खोख्लैदों होननानै आङो सानो